ایک وقت کی بات ہے میں شارجہ گیا تھا میرے بابا کے پاس بابا نے ان کی مینجمینٹ کی نوکری پہ پر میرے کو ریپلیسمینٹ میں رکھنے کا بہت کوشش کیا تھا اور رکھ بھی دیا تھا پھر بابا کا ریٹائرمینٹ ہو گیا عرصہ ہوا ریٹائرمنٹ ہوا پھر میرا جو بہنوئی ہے اس کو رکھا تھا وہ پہلے سے تھا اک معنے میں میرا بابا بھی تھوڑا غلط کیا تھا کہ اس کی جگہ پہ میرے کو رکھا تو میرے سے کام کرنے ہچکچایا اپنے کو لے کے چلنا ہے پھر بھی میں نے کیا کیا بابا کے پاس سے وہ میرے کو آفس کے تھرو ٹچ ٹارٹچر کرنے لگا تو بھی میں لائف کو میرے اسٹرگل میں رکھتے ہوئے بھی میں اس کو ایک تو میرا بہن کا شوہر وہ اس کو لے کر چلنا ضروری ہے نہیں لگے گا تو پھر وہ وہ بھی پرابلم ہوتا ہے سو میں خیر حال گزار لیا گزار کے پھر میرا نوکری وہ دو مہینہ ہوا میرا نوکری چھین لیا وہ ارباب سے بات کر کے اب یہاں سے میرے لائف کا زندگی کا ایک سو بن گیا کہ اسٹیٹ فارورڈ چلو کیو یہاں سے ہم اس کے ہاتھ پہ آ گئے پورا مینجمینٹ کا تو لہٰذا وہ لازمی میرے کو ٹارچر کرنا ہم کو ٹارچر کیا ایسے کیا ڈیلی ڈیلی ٹارچر کرنا ادھر سے ڈرانا ادھر سے او کرنا ادھر سے ڈرانا ادھر سے او کرنا پھر بھی میں نے ایک حد تک میں اس کا کنٹرولنگ کر کے اس کو اپنا ریلیشن بھی خراب نہیں کیا نہ ہی میں اس کو کوئی پریشانی میں ڈالا ایسے عرصہ گزرا پتا چلا کہ وہ جان بوجھ کر میرے کو نوکری سے ہٹایا پھر بھی میں نے زندگی کو گزارا حل کیا حل کر کے اس کے ہاتھ میں پورے چیز دے دیا دے دے کام پورا اچھے سے وہ کر دے کے نپٹا دے کے میں نکل کے آیا زندگی بہت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسا لگ رہا تھا جیل میں جا رہا ہوں جیل میں ہوں میں کھانا پینا سب حرام اس کے ساتھ بد سے بدترین ہو گئی میری زندگی اس کے بعد سب اس کے حوالے کرا چھوڑا آ گیا ادھر ابھی الحمد للہ سکون میں ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے